हाँ प्रणाम क्या आपके क्या आपके पास दो बुक की दुकान है क्या तो क्या कहते हैं मेरी छोटी बहन है न उसके लिए मुझे वो क्योंकि दसवीं क्लास में पढ़ती है तो उसके लिए मुझे राजीव प्रकाशन का बुक चाहिए तो क्या क्या आप दे सकते हैं तो फिर आप कितने का देंगे दाम तो बता दीजिए हाँ आपकी आवाज़ नइ आ रही फिर से बोलिए मुझे दसवीं क्लास का राजीव प्रकाशन बुक लेना है हाँ हाँ हिन्दी हिन्दी हिन्दी हिन्दी तो फिर हाँ तो दीदी आप कितने में देंगे पहले बताइए

दो सौ तीस का अरे बाप रे ये तो बहुत महंगा दे रहे हो आप नहीं मैं तो वहाँ पर सुनिए न अच्छा ये तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास ये सारी बुक की ऐसी क्योंकि मैंने बहुत सी दुकानें हैं यहाँ कि आपसे भी अच्छी और इससे भी बहुत बेहतरीन बुक मुझे मिल सकती है तो ठीक है मुझे लेनी भी नहीं है और वैसे भी मैं सोच रही हूँ मैं कहीं और ही जा कर ले लेती हूँ आप वैसे ही आप एक सौ एक सौ तीस रुपये की दे री हैं ना तो आप अगर मुझे सौ रुपये की देंगी तो मैं लूँगी आपको करना चाहिए न ऐसा नहीं है कि क्योंकि ऐसे बहुत से भी दुकान हैं जो कि जहाँ पर कम करते हैं तो आप कैसी हैं आपको कम करना चाहिए तो सुनिए पहले ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि केवल हम ही आपके कस्टमर हों आपके तो बहुत सारे कस्टमर होंगे अभी तो मैं पहली बार आपके यहाँ कोई सामान लेने गई हूँ तो आपको देना चाहिए न तो ठीक तो ठीक है कोई बात तो ठीक है आते हैं जब कोई बात नहीं